अ जोंनि गामियावथ' पलिय' गोबां दौनो थाखाय फैयो दा बेबादिनो पलिय' आ माखासे एसे प्रब्लेम जानायखाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा एसे प्रब्लेम खोनाबाय थानायखाय जों पलिय'खौ एसे होनो थाखाय एसे उसुबिदा मोनो बिमा बिफाफ्रा बेखायनो जों पलियखौ माखासे बादा होबाय होनो माखासे रिएकसनबो जायो बेनिखायनो बे पलिय'खौहाय जोंनि लकेलिटिनि गामि गेजेराव थानाय बिमा बिफाफ्रा एसे गिसै ओंखायनो बे पलिय'खौहाय जों माब्रै खालामनो माब्रै होनाय बेबादि सानबाय थाबाय बेनिखायनो जोङो एसे पलिय'खौ मोजाङैहाय बिजिरनानै नायनांसिगोन ओमफ्राय जोङो पलिय' थिगब्ला जों जेबो नङा माखासे बेबादि लेंग्रा लेंग्रिबो जानायखौ जों नुबाय पलिय' थुनानै बेखायनो जों एसे जोंनि बिमा बिफाफ्रा साबधानाव एसे थाबाय आरो बेखायनो जोङो पलिय'खौ होनोहाय एसे उसुबिदा जागासिनो दङ मा कारननि जादों होननानै बुङोब्ला जों जोंनि मेगनजोंबो नुबाय पलिय' सुनानै सोरखौबा आखाय खंगा खंगि जानायखौबो नुबाय बेनिखायनो बेफोरखौबो एसे नायनानै बिमा बिफाफ्रा दा गिदबबाय आरो होनोनो मोजांब्लाथ' मोजां अरजाया खिन्थु जोङो सोरबा सासे बेबादि जायोब्लानो गामिनि मानसिफ्रा गासिबो बे पलिय'खौ होनो गियो आरो गिनायजोंनो दा माखासे पलिय'खौ गाव गावनि फिसाफोरखौ होनोनो गिबाय लांनोनो गिबाय बेखायनो जों माब्रै खालामनांगौ बेखौ जों एसे सिन्था खालामगासिनो दङ पलिय' होआब्लाबोसो बेमार आजारफ्रा नारसिन गासिनो दङ बे पलिय'नि दारैहाय एसे प्रटेक्ट जादोंमोन खिन्थु दा माखासे पलिय' होनानैनो बेबादि गथ'फ्रा आखाय खंगा खंगि जानायखौबो जों नुनो मोनबाय बेखायनो जोङो एसे बिमा बिफाफ्रा साबधाननै थांगासिनो दङ एसे सोमखा जाबाय आरो बबेनिफ्राय फैयो मुलिया जों बेखौथ' बुंनो हाया जों मिथिया खिन्थु माखासे बिदिनो रिएकसन जानायफोरखौ जों नुनो मोनबाय दा बिनि दारैनो पाब्लिकफ्रा एसे पलिय'खौ हाय होनो गिगासिनो दङ दा माखासे बिमा बिफाफ्राथ' होखायानो पलिय'खौ ओमफाय माखासे होयो बे होनायनि गेजेरावबो साफा सानैया बिबादिनो प्रब्लेम जायो बिखायनो दा गिननानैनो होलालै पलिय'खोनो बेखौ माब्रै खालामब्ला मोजां जागोन जों बेखौ सिन्था खालामगासिनो दं जोंनि थाखाय थ' मोजां पलिय' होनाया खिन्थु एक्स' जननि गैजेराव सासे बिबादि फैयोब्लानो एसे जोंनियाव उसुबिदा प्रब्लेमा फैयो आरो गामि लेभेलनि मानसिफोरनाव बिराद खबर लासोनानै बे गथ'फ्रा गथ'नि बिमा बिफाफ्रा खबर लायो माब्रै जाखो पलिय'थ' मोजांनि बस्थुथो खिन्थु दा मोजां बुस्थुब्लाबो मोनफा मोननै बेबादि प्रब्लेमा सौफैदों आरो जोंनावहाय बेखायनो जों बेखौ माब्रै खालामोब्ला मोजां जागोन जों बेखौ एसे रायज्लायगासिनो दङ पलिय'नि थाखाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा जि गियो सरखारनिफ्रायथ' बिखौ होयोब्ला मोजां जायो होननानै बुङो जोंनि बिमा बिफाफ्रा एसे गिबाय आरो दा बेखायनो पलिय' होनायखौ माखासेया होआखिसै आरो बन्द खालामबाय फिसाफोरखोनो लांला पलिय' होनोनो बेखायनो बिराद उसुबिदा सानबाय थाबाय जोङो माब्रै होयोब्ला माब्रै मोजां जागोन बेथ' मोजांनि बस्थुसोमोन पलिय' आ दा बेबादि सासे सानै एक्स'जननि गेजेराव सासे सानै बेबादि समयसा जानायफोरखौ जों नुनो मोनबाय बेखायनो दा गामिनि मानसिफ्रा एसे गिग्लाबनानै थाबाय आरो जोंबोथ बुंनो हाया मबेनिफ्राय फैयो मबेनिफ्राय फैया बेखायनो सरखार लेभेलनिफ्राय हाय माब्रै फैयो जों बेखौथ' बुंनो रोङा बेनिखायनो जोंनि जाम्बा जाम्बि बिमा बिफाफ्रा पलिय' थुनांगौ होननानै पलिय' लाङो खिन्थु पलिय' थुनायनि गेजेरजोंबो बांद्राय गथ'फ्रा नस्थ'जायाखै आरो मोजाङावनो जादों खिन्थु एक्स'जननि गेजेराव सासे सानैया बिबादि जानानै दङ बेखायनो बेखौनो लानानै दा गिनाय मोनबाय आरो बिमा बिफाफ्रा